बैठक करने से हम लोग को बहुत ही अच्छा होता है जैसे हम लोग सोचते हैं कि आगे अच्छी पढ़ाई करें आपने बेटी बेटा को अच्छे से पढ़ाएँ लिखाएँ तो नौकरी चाकरी ही मिलती है पढ़ाई लिखाई से अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी पढ़ाई करने से अच्छी अच्छी नौकरी चाकरी मिलती है चाहे जो ही कम्पनी ड्यूटी करें हर लोग को फ़ायदा ही मिलता है वैसे हमारे भैया लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं उन लोग मेरा नौकरी चाकरी करने में पी डब्ल्यू डी में नौकरी करते हैं ऐसे हम लोग भी सोचते हैं कि अपने लड़की या लड़का को हम लोग भी पढ़ाएं अच्छे से नौकरी चाकरी मिले हम लोग भी सोचते हैं कि हम नौकरी चाकरी से हम लोग को बहुत लाभ होता है आगे पढ़ाई लिखाई बहुत फ़ायदेमंद होती है पढ़ाई लिखाई करने से आगे ही दिमाग़ बढ़ता है जब दिमाग़ बढ़ता है तो नौकरी चाकरी करो या कुछ भी करो आगे नौकरी मिलती है पढ़ाई लिखाई से हम लोग को बहुत फ़ायदेमंद होता है पढ़ाई लिखाई करने से आगे ही दिमाग़ दिमाग़ दौड़ाओ तो नौकरी चाकरी मिलती है हर चीज़ फ़ायदेमंद होती है हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई करने से क्या क्या हमें उन्नत होती है पढ़ाई लिखाई करने से नौकरी चाकरी मिलती है क्या ब लड़का बच्चे को भविष्य आगे बढ़ता है बढ़ता है हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने से आगे ही उन्नत बढ़ती है लड़कियां बच्चे को पढ़ाने लिखाने से नौकरी चाकरी करें हर चीज़ का फ़ायदा होता है पढ़ाई लिखाई करने से हम लोग को बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे यहाँ एक लोग बहुत पढ़े लिखे हैं उनको अच्छी सी नौकरी मिली उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है उनको हर चीज़ की सुविधा रहती है हम लोग ही सोचते हैं कि अपने बाल बच्चे को ऐसे पढ़ाएँ लिखाएँ आगे हम लोग भी बढ़ें